यौ ओ जे हम एच पी केँ गैस लेने रहौं ने से मे हम ठका गेलहुॅं आब हम एच पी के गैस नहि लेब